क्या मेरी बात राधिका मेडिकल कंज्यूमर से हो रही है मैम मैं आपके यहाँ से कुछ दवाइयाँ ऑर्डर करना चाहती हूँ मैम मुझे दो पेटी पैरासिटामोल चाहिए दो पेटी ग्लूकोन डी चाहिए दो दो पेटी मूव स्प्रे चाहिए एक पेटी वोलिनी मैक्स क्रीम चाहिए और कफ़ सिरप चाहिए बीस पीस और मुझे सेरिडॉन भी चाहिए एक पेटी हाँ और मुझे इलेक्ट्रॉल पैकेट वाले जो आते हैं छोटे पैकेट वाले वो चाहिए तीन पेटी अब आप मुझे बता दीजिए इन सबका टोटल रेट क्या होगा अच्छा मैम यह तो ज़्यादा हो जाएगा क्या आप मुझे कुछ डिस्काउंट दे पाएँगी अच्छा यह तो कम है क्या आप मुझे ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट दे सकती हैं ठीक है तो आप मुझे बीस पैकेट बैंडेज दे दीजिए चालीस पैकेट कॉटन दे दीजिए पैंतालीस पीस डेटॉल दे दीजिए छोटा वाला तीन पीस डेटॉल दीजिए बड़ा वाला तीन डेटॉल हैंडवॉश दे दीजिए और बारह ठो लाइफबॉय हैंडवॉश दे दीजिए तो अब आप मुझे आप मुझे बता दीजिए कि अब मुझे टोटल खर्च कितना आएगा अच्छा तो अब आप मुझे बता दीजिए कि आप कितना डिस्काउंट कर पाएँगी और मुझे कुछ बेबी प्रोडक्ट्स भी चाहिए तो क्या वह भी आपके यहाँ मिल पाएगा तो तो ऐड कर लीजिए मुझे तीस पीस बेबी जॉनसंस ऑयल चाहिए चालीस पीस बेबी जॉनसंस सोप चाहिए और इसके अलावा कोई हिमालया या बेबी जॉनसंस कंपनी का ही क्रीम और पाउडर भी चाहिए अच्छा ठीक है तो अब आप मुझे बताइए कि अब टोटल खर्च कितना आएगा और अब आप कितना डिस्काउंट दे पाएँगी मुझे ठीक है आप मेरे दुकान पर सामान भिजवा दीजिए और मेरा एड्रेस भी नोट कर लीजिए मेरे दुकान का नाम है शिवानी मेडिकल स्टोर और मेरा एड्रेस है अंबेडकर नगर मेन रोड ठीक है तो आप मुझे बता दीजिए कि आपका जो डिलीवरी बॉय आएगा वो कितने दिन में सामान पहुँचा देगा ठीक है कोशिश कीजिएगा कि हमें सामान जल्द से जल्द मिल जाए ओके मैम थैंक यू मैम